आओर हुनकर खान पान कनी अलग किसिमके छनि केरा फल सब खयलथि आओर एक्सरसाइज कयलथि योगा कयलथि आओर ओ जे छै से ओकर बाद ओ लम्बा तैयार तैराकी लेल तैयार होइ छथि हुनकर प्रैक्टिस रहय छनि पहिलेसँ बनल आओर ओ जे छै से दौड़ लगबय छथि मैदानमे आर नदीमे प्रैक्टिस करय छथि तखन ओ लम्बा दूर तक तैर सकय छथि हुनका भोजनक सेहो किछु विशेष प्रोग्राम रहय छनि